सर अरे हमको हेयर इस्टाइल कर कराना था बाद में आएंगे हमरे हम हैं और हमारे दो चार को दोस्त हैं कौन कौन कटिंग आप करते हो बताइए हाँ मतलब सुबह ही आ जाएँगे सबका कटना है ठीक ठीक

ठीक